اگر ہمارے علاقائی کمیونٹی کے رہنما کی بات کی جائے تو وہ ایک بہت ہی مشہور ڈاکٹر ہیں اور وہ ایک اسپتال بھی چلاتے ہیں جو ہمارے رول ماڈل بھی ہیں اور کافی اُن کا رتبہ بھی ہے علاقے میں تو اُنہوں نے ہم لوگوں کو بہت گائیڈ کیا ہے اور کرتے رہتے ہیں اور بہت ساری ایسی چیزیں بتاتے رہتے ہیں جس سے ہم لوگوں کی لائف میں کافی فائدہ ہوتا ہے اور لوگوں کو کافی فائدہ ہوتا ہے اور اُنہوں نے ہم لوگوں کو بہت سارے مشورے دیے ہیں جس نے ہم لوگوں کی زندگی کو کافی متاثر کیا ہے ہم لوگوں کو زندگی میں آگے بڑھنے کا اُس مشورے سے ایک اچھی مدد مِلی ہے اور اُنہوں نے بہت ساری چیزیں ایسی بتائی ہیں جو ایک رول ماڈل کے طور پر اُبھر کر آتی ہیں جس سے لگتا ہے کہ واقعی یہ ایک رہنما ہیں علاقائی رہنما ہیں اور اُنہوں نے جو سب سے زیادہ ہم لوگوں کو چیزیں بتائی جس نے ہم لوگوں کو سب سے زیادہ متاثر کیا ہے وہ اُنہوں نے بتائی ہے کہ بھروسہ سب پہ کرو بھروسہ اگر کرنے کی بات آئے کسی پر تو ایک مرتبہ کرو اگر اُس نے دھوکہ دے دیا تو دوسری مرتبہ اُس پر بھروسہ مت کرو کیوں کہ ایسا آدمی بہت خطرناک ہوتا ہے آپ کا جانی و مالی نقصان پہونچا سکتا ہے تو یہ تمام چیزیں ہیں جو اُنہوں نے ہم لوگوں کو سکھائی ہیں